हम मिथिलावासी छी मैथिली हमर भाषा मातृभाषा अछि मिथिलासँ हम मैथिलीसँ बहुत प्रेम करै छी आओर हम चाहै छी हमर मिथिलाके विकास होइ हम मैथिलीमे भजन कीर्तन संग्रह सेहोसब करै छिए आओर जेना भगवान राम हमर मिथिलाके पाहुन छथि मइआ जनकनन्दिनी हमर बहिन छथि ओही रूपसँ हम मिथिलाके एगो सोहर भगवानके हमर भगवान श्रीरामचन्द्रजी जहन हमर मिथला अएलाह तऽ ओहि टाइममे आ रे

जनकपुरलए चल भेलै हे हमर मिथिलाके वर्णन हम मैथिली हमर ई पहचान थिक आओर हम आशा करै छी देश विदेश जतऽ तक हमर आवाज जाइ हमर मिथिला हम मैथिली सब अपनेसभके सतत सतत प्रणाम आओर एहिसङ्ग मिथिलाके भाषाके हमर प्रचार हैत प्रसार हैत हँ देश विदेश तक हमर राजा रामचन्द्रजीके प्रचार हेतनि मइआ जनकनन्दिनीके प्रचार हेतनि हम मिथिलावासी अपनेसभके सेवामे तत्पर हाजिर रहब जखन हमर मिथिलाके धरतीपर आबी हमर मैथिली अहाँके सतत नमन करैत अछि एहिसङ्ग हम अपन आओर आओर मिथिलाके धरोहरि मिथिलाके गीत मिथिलाके रस्म रिवाज हमसभ मैथिल छी हमरा ओहिठाम हम भगवान रामचन्द्रजी हमरा मिथिला आएल छलथि हेँ आओर विद्यापतिजी हमर छलथि हुनकर अब कृपासँ महादेव उगना बनिकऽ हमर मैथ मिथिलामे छओ महिना एहिठाम चाकरके रूपमे काज कऽ कऽ मिथिलाके धन्य कऽ कऽ गेलथि हम मैथिल छी मिथिला हमर पहचान छी जयश्री मैथिली आओर आओर जे अपनेसभके जे पुरातत्व अछि सब हम मैथिलीसँ जुड़ल छी हँ मैथिली हमर पहिचान छी